ہیلو بسم اللہ ہوٹل سے بات ہو رہی ہے سر یہ بتائیے ہم نے آپ کو ایک گھنٹہ پہلے آڈر کیا تھا کھانے کے لیے اور ہما ہمارا آڈر اب آ رہا ہے سر یہ تو یہ یہ تو ہمارے مہمان بھی واپس چلے گئے کھانا کھا نہیں پائے اس میں بلکہ ٹائملی لکھا ہوا تھا پچیس منٹ میں جو ہے آپ کے آپ کو ڈلیور کر دیا جائے گا کھانا اور ادھر ہمارا ایک گھنٹے کے بعد آ رہا ہے تو سر یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہوئی کیوںکہ ہمارے وقت پر یہ کام ہی نہ آ سکا تو ہم یہ کھانا لے کر کے کیا کریں گے آپ ذرا خود سوچیے ہم نے ایک گھنٹہ ہو گیا ہمارے کھانا بک کیے ہوئے اور اب آ رہا ہے یہ ڈلیور تو سر بتائیے اب اس اس موقع پر ہم کیا کر سکتے اب یہ کھانا تو ضائع ہو گیا پھیکا جائے گا اور آپ لوگ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ کیا ہی بتایا جائے لیکن سر آئندہ سے خیال رکھا خیال رکھیے اس بات کا کہ کھانا وقت پر ہی پہنچایا جائے